हँ हम तऽ बनैने छी जेनाकि पैघक समूह हमरा सबके जे छै से शुभ काजसँ लए कऽ अशुभ काज जे मिथिलामे प्रचलित छै जेनाकि मूड़न उपनयन श्राद्ध विवाह दुरागमन एहि सबमे कए बेर देखै छिए जऽ कतेक कतेक लोक जे छै से भोजनके लेल आबै छै तऽ एहिमे हमरा सबके बनाबएके मौका भेटल हँ कए कतेक बेर तऽ हमसभ पानिसँ लए कऽ जब तक भोजनके लोक हमरा ओहिठाम भोजन कएकऽनहि चलि जेतै तब तक हमसभ तत्पर रहै छिऐ काज करएमे एहिमे कहिओ कतेक बेर तऽ पाइनो भरय पड़ैए छोलनी चलबऽ पड़ैए मसाला दिअऽ पड़ैए सकरौड़ी कऽ लेल जे मिथिलामे विशेष रूपसँ भोजनमे छै से सकरौड़ी बनाबएके ओहो हमरा सबके व्यञ्जनके पता करऽ पड़ै छै जे सकरौड़ीमे कि पड़तै कोना पड़तै कते पड़तै तऽ ई सब पैघ पैघ समूहमे ई सब भोजनके व्यवस्था होइ छै आ हमसभ एहिमे भागीदारी कए बेर भेलौ हँ हम तऽओना सेनामे नौकरी करै छी लेकिन जखन जखन हमरा एहि सब चीज लए मौका भेटल हँ तऽ हम एहि काममे बिलकुल तत्पर रहै छी आ सबकेँ सहयोग करऽ कऽ लेल हमेशा अपन उदार दिल राखए छी